हमरा सबके फसल मे बहुत जादा दिक्कत होइया कि

आओर कहियो तत्ते जादा हवा सब बहै छै जे ओसु जायत हमरा सबके फसल के नुकसान होइया आओर हमरा सबके बोरिंग सब सेहो नहि अछि जाहिसॅं हमसब सुखाड़ सॅं अपन खेती के बचा पायब

हम खेती करैया चुकी एत्ते समस्या तऽ आबै छै लेकिन तइयो ओ सब काम करै छथिन जे की पता कोनो बेर बाढि नहि एतै तऽ हमरा सब के फसल नीक जेना हेतै